हँ जमीन लैके रहए रऽ ओ कर केना कट्ठा बिकैत छै ओ साढ़े चारि करारीमे करारीमे ई बान्हके ई पार की जने पानि आबैत छै तन्ने पानि इधर का साढ़े चारि पानि इधर का नहि लै के छै करारीमे लैके छै इधर बान्हके उधर ओ तीन चारि कट्ठा लैके रहए रऽ ओ किछु कम नहि होयतै

ओ एक्के गो छै

ओ किछु कम करतहो ने एबय देखै लऽ एबै किछु रूपैआ के होइत छै अथी तब ने लगैत छै छूटतै तब लोग जाइत छै सात लाख रूपे कट्ठा देबहो उँ ओएह ने एक्के गो एक्के गो रोडे छै तऽ

पाँच कट्ठा कऽ तऽ सात पचे पैंतीस पैंतीस लाख रूपैआ होयतै पॉँच छओ लिखौनीओ ने लगतै हूँ ठीके छै तब आबैत छियै देखै लऽ घर पर मिलबहो ने ठीक छै आबैत छियै देखै लऽ

ठीक छै आबैत छियौ